हेलो हम महिनाथपुर से बजै छी रातिमे जे अहाँ हमरा मधुबनी से महिनाथपुर तक छोड़लहुॅं से अहाँके हम धन्यवाद व्यक्त करऽ चाहै छी अहाँ हमरा बड़ नीक सऽ हमर गाँव महिनाथपुर तक छोड़लहुॅं हमरा कतौ नहि डर भेल नहि कोनो कष्ट भेल आराम से अहाँ अनलहुॅं जेना हमरा लागै छलै कि हमर परिवारेके सदस्य अहाँ छी अतेक नीक से अनलहुॅं आओर हमर परिवारोबला पुछै छलथि जे के एहन छलखिन जे अतेक नीक से अहाँके अनलथि किए कि आब ने कतौ कोनो कैब बुक केलहुॅं तऽ ओतऽ बहुत एहेन ड्राइवर रहै छै बदमाश रहै छै तऽ बहुत दिक्कत होइत रहै छै तऽ अहाँ हमरा बहुत नीक से अनलहुॅं जेना लागै रहै परिवारके सदस्य छी तऽ परिवारबला चाहैत पुछऽ चाहैत रहैत जे के छलखिन कतौ से एलखिन तऽ एहि दुआरे पुछै छलथि किएकि फेर अहाँ हमरा अहाँ भेटी हमरा जे अहाँ सङ्ग मधुबनी से एतऽ तक हम आबि सकैत छी से अहाँके व्यवहार अतेक हमरा नीक लागल जे हमर परिवारबला तक खुश रहैत आओर अहाँके नम्बर मंगै छलथि जे ओ के छलखिन जे अतेक नीक से अहाँके अनलथि अतेक नीक आओर कैबो अहाँके बहुत नीक छलै जे हमरा अबैमे दिक्कत नहि भेल आओर रस्तो पेरा एहेन कोनो अथी नहि भेलै जे मतलब हमरा डर भेल अहाँ हमरा अत्ते नीक से आनलौँ से हम अहाँके धन्यवाद वयक्त करै छी